आं गुवाहाटि बासजों दावबाय लांबा फुंनि बा बाजि थामजि मिनिटआव न'निफ्राय ओंखारना हरिसिंगायाव नेहैयो बासखौ बासा हरिसिंगानिफ्राय सयथायाव ओंखारलाङो सयथायाव ओंखारनानै गुवाहाटि जालुगबारि दसथासोयाव सहैयो बासा देरस' थाका लायो भाराखौ उम बासा गोथां गाबनि जायो हरिसिंगानिफ्राय गुवाहाटि थांग्राया बासाव गासै सुत्तुर जनसो मानसि ज'जायो गुवाहाटियावबो गोबां सिटि बास खारो जायनि बेसेना बहुद खम बास भारानि बेसेना जों थ्रिस्टाखाजों जालुग बारिनिफ्राय पलटन बाजार

गनेस गुरिसिम थांनो हायो बे बोसोराव गुवाहाटियाव गोदान बास अंखारदों बे बासा सिनजों खारो जेराव थाव सोया थावनि जायगायाव गावसिनि सिनजि दं सिनजि गेस बेखौ सोयो बे बासा बे खारबाय थाग्रा सिटिबासनिख्रुइ आलदा बियाव एसि दं आरो बिनि गारि भारायाबो बि सिटि बासनिख्रुइ इसे बारा जायो पेट्रलजों खारो गुवाहाटियाव सिनजिजोंल' खारग्रा बास गैया आरो इलेक्ट्रनिकबो गोदान अंखारदों बे इलेक्ट्रनिक बासा खारेनजों सार्च होना खारो बेयाव सिनजिबो सोया पेट्रलबो सोया सिनजि बासावबो एसि दं आरो इलेक्ट्रनिक बासावबो इसि दं सिनजि बास आरो खारेननि बासजों बास भाराया एखेयानो खारेननि बासा खारेनजों सार्च होयो इयो जालुगबारिनिफ्राय पलटनसिम फसिच थाखा लायो आं गुहाटिनिफ्राय न'वाव फैबा खानाफारानिफ्राय पलटनसिम बासजों थाङो बि खारेननियावनो बेयो फसिच थाखा लायो ओमफ्राय फलटननिफ्राय ट्रेनाव गाखोनानै न'सिम फैयो ट्रेन टिकेटआ फनसाच थाखा जायो हरिसिंगासिम